मैं पहेली बार माँ को देखी खाना बनाते हुए तो मैं बनाने लगी खाना मुझे शौक था कि मैं कुछ बनाऊँ मेरे हाथ का कोई अच्छा खाए तो उसे अच्छा लगे और फिर मैं कहीं देखी कहीं जाती थी शादी विवाह में कोई बनाता था खाना तो मुझे शौक था कि मैं ऐसा खाना बनाऊँ अपने घर पर कि मेरे घर के लोग बड़े लोग खाएँ खाना और मेरी तारीफ करें कि नही यह खाना अच्छा बनाई है अच्छा लग रहा है तो मैं खाना ऐसे ही बनाती रही कहीं शादी विवाह गई तो भी देखी कहीं होटल ओटल में गई तो खाई तो मुझे अच्छा लगा तो मैं सोची अपने घर के लोगों को भी खाना ऐसे ही बनाऊँ था कि मैं अच्छा खाना बनाऊँ कि सब लोग खाएँ तो कहें कि नहीं खाना हम मतलब इसको बनाने आता है इसलिए मुझे था कि मैं खाना इसी तरह मैं बनाना सीखी धीरे धीरे अब तो मैं मोबाइल से इससे भी सीख लेती हूँ कि खाना जो चीज नया रेसिपी रहता है तो मैं कोई कह देता है ये बनाओ तो मैं मोबाइल से भी सीख लेती हूँ कि खाना ऐसे बनाओ कि कोई खाए तो कहे नहीं अच्छा खाना लग रहा है इसलिए मैं खाना को इसी तरह ही कोई भी चीज हो कोई भी हो तो मैं मोबाइल से अब सीखती हूँ बचपन में जब मैं माँ का ही देख कर खाना बनाना इश्टाटिंग की थी वो बनाती थी तो मैं सीखती थी कि मैं भी बनाऊँ कि उनको भी हेल्प हो जाए मुझे भी कोई तारीफ करे कि नहीं खाना इसको भी बनाने आता है तो इसी तरह मैं सीखी थी अब तो मैं बनाना हर चीज मैं मोबाइल से ही सीखती हूँ कि मैं खाना क्या बनाऊँ क्या अच्छा अच्छा रेसिपी है कि मैं बनाऊँ सब लोग खाना खाएँ